एहन तकनीक टिप्स अछि जे ड्रॉइंग बनबैके लिए हम यूट्यूब पर जे छै ने से देखै छी ड्रॉइंग ओहिके बाद जे छनि एगो कॉपीमे एगो पेज पर पहिले मनाबै छी कोनो चीजके ड्रॉइंग ताहिके बाद ओ जे अगर नहि ठीक होइया तऽ फेर से प्रयास करै छी आओर जे छै दोसरा पेज पर एक सुन्दर से प्रयास कऽ के सुधार कऽ के जे छै ने यूट्यूब से देखके सुन्दर से सुन्दर ड्रॉइंग बनाबै छी जाहिमे बहुत किछो एहन रहै छै यूट्यूब पर जे ओहिमे जे छै ने हम देखके हर चीजके मेहदी या कुछ भी चीज होइ अछि जेकरा जे छै ने देखके हम जे छै ने से बनाके प्रयास करै छी आओर जे छै ने बहुत सुन्दर मेहदीके डिजाइन सिखै छी या फूल चित्र किछु भी रहै ड्रॉइंग यूट्यूब पर देखके सुन्दर से सुन्दर चित्र बनाबै छी आओर जे छै ने सीखैके कोशिश करै छी ड्रॉइंग सिखैके लिए प्रयास करै छी आओर सुन्दर बनाबै छी छै से